ہیلو ارشد بھائی السلام علیکم ایک بات پوچھنی تھی آپ سے میرے پڑوس میں چاچا نیاز رہتے ہیں کافی بوڑھے ہیں اور ابھی تک ان کا آدھار کارڈ نہیں بنا میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے صحیح سے پتہ نہیں کہ ہمارے آس پاس آدھار اندراج کہاں ہوتا ہے ہم لوگ بس اسٹاپ کے پاس والے محلے میں ہیں نیو کالونی کے قریب اگر تمہیں آس پاس کسی آفس کا پتہ ہو تو بتا دو یا کوئی آن لائن طریقہ ہے تو بھی چیک کر سکتا ہوں واہ زبردست اگر تم ساتھ چل سکو تو اور بھی اچھا ہوگا چاچا کو تھوڑی چلنے میں دقت ہوتی ہے اس لیے سوچ رہا ہوں کہ بائک پر لے جاؤں یا آٹو رکھوالوں آپ صحیح کہہ رہے ہو میں آٹو ہی کروا لیتا ہوں تم وقت بتا دینا کب فارغ ہو ہم دونوں انہیں لے جائیں گے شکریہ بھائی اللہ خوش رکھے تمہیں میں سب کچھ تیار رکھتا ہوں کل چلتے ہیں ان شاء اللہ